आं फालिनाय धोरोमानो जाबाय बाथौ दोहोरोम बे बाथौ दोहोरोमा मोनबा फोरबो दोङ बे मोनबा मोनबा फोरबोआवबो गासिबो रायजो नाङैनो फालियो माबादि फालियो होमबा आं इखौ बुंनो बुंनो सानदों रंजालि रंजालि फोरबो बा बैसागो बैसागो फोरबो बे बैसागो बैसागो फोरबोफोराव ओह सैथ मासयाव सैथ मासयाव जोङो मोसौ थुखैयो मोसौ थुखैनाय मोह मोसौ थुखैनाय खालि जों फुंखा खुंखाफोरखो खुंखा जायो जोङो आमफ्राय बैसागनि से थारिकखालि बा अक्ट'खालि जों गेदेरखो बाथौसालियाव जों बाथौसालिखो जोङो बाउस्रांनानै लिरस्रां बाउ लिरस्रांनानै जों बाउ बाउनानै बाउनायनि उनाव जोङो गेदेरखो जोङो खुलुमो बा मान मान होयो बेनि उनावहा जों रायजो नाङैनो जोंनि बाथौ बाथौ थानसालियाव जों ज'है आफा ईश्वोर बोराइ बाथौखौ जोङो गाबज्रिनो थाखाय जों आर'ज खालामो बेनि उनाव नैथि फोरबोआनो जाबाय आमथि फोरबो बे आमथि फोरबोआव आमथि फोरबो थिख बेबादिनो गावनि न'खरखो गावनि न'खरखो स्रां स्रिं खालामनानै जोङो ज'है जोङो गावनि बा जोङो गावनि गामिनि बाथौसालियाव जों गासिबो रायजोआनो ज' जानानै जों ओह जों आर'ज खालामो जाहाथे नै जाहाथे गासिबो न'खरा मोजाङैनो थायो एनि उनावहा

खाथि खाथि फोरबो बे खाथि फोरबोखो जोङो फालियो जोङो खाथि फोरबोआनो जाबाय मायनाव फोरबोबो होन्नानै बुङो बे मायना फोरबो जों दुब्लि फोथाराव थांनानै जों जोंनि आलारि बाथिखो सावनानै जाहाथे बे जोंनि फैनो जोंनि माय गोदान ओंखारनाय ओंखारनाय समाव जाहाथे एम्फौ एंला उन्निस्ट' खालामनो हाया बेफोरनि थाखाय जोङो आलारि बाथि सावो आरो बे आलारि बाथिनि बाथिनि सावनाय जिथु जिहिथुनाखि माबा ओंखारो मोनामनाय ओंखारो थाव सावनायनि मोनामनाय ओंखारो बेफोर जाबाय बारफोरखौबो इसे माबा खालामो ओम सु खुधन खालामो होन्ना बुङो आरो बिनि उनावहा जों आघोन आघोन मोन आघोन फोरबो आघोन आघोन दानाव जेला जोङो मायनावफोरखो जों बरायनानै न'वाव लाना फैयो माय गोरलै माय ओंखारनायफोरखो लाना फैनानै जों बैयाव बेयाव बेदि बे समावबो जों गासिबो ज'हैनो ज'हैनो थानसालियाव जोङो आर'ज खालामो जाहाथे बे फिथाइ सामथाइ फोरखौ माय माह माय माय माय गोरलै होथ जायासैदांलै